संद मेळ्ळी जाल्यार आमच्या राज्याच्यो कलाशैली म्हटल्यार ह्यो आमच्यो बांबू पासून सुपां पाटले शो पिसीस तयार करप मातये पासून वेगवेगळ्या प्रकारची भांडी तयार करप परत पानां झाडां झाडांच्या पानां पासून रंग तयार करप परत कोळशा पासून चारकोला पासून वेगवेगळे कलर्स पेंटींग करप असली कलाशैली आमच्या गोंयान भरपूर आसा आमच्या राज्यान खूब तरेच्यो कलाशैली आसात तेच प्रमाणे लांकडा पासून वेगवेगळे प्रकारचे फर्नीचर्स टेबल्स म्हण खुर्च्यो करप असल्यो कलाशैली आमच्या गोंयान भरपूर प्रमाणान आसा